हैलो हँ गुड मॉर्निंग बोलिए बोलिए

हँ हँ हम अहाँके मदद करै छी तऽ अहाँ कोन अथि के विद्यार्थी छी कोन वर्ग के विद्यार्थी छी टेंथ के नालन्दा यूनिवर्सिटी भारत के बहुत पुराना यूनिवर्सिटी छै एकरा पाँचवीए सदी मे बनावल गेल रहलै हँ पाँचवी सदी मे बहुत पुरान यूनिवर्सिटी छै ओहि समय दुनिआ के नम्बर वन यूनिवर्सिटी रहलै पूरा देश विदेश सँ विद्यार्थी आबैत रहलै एहिमे पढ़ै लेल हँ चीन से जापान से कहाँ कहाँ से आबैत रहलै पढ़ै ई यूनिवर्सिटी मे बहुत विशाल यूनिवर्सिटी है बारह एकड़ मे फैलल रहलै ई आ एक एकर नाम बहुत प्रचलित रहलै हँ भारत के नाम बहुत आगे रहलै ईहाँ तक की एकर नालन्दा विश्वविद्यालय के द्वारपाल यानी सिक्यूरिटी गार्ड तक पढ़ल लिखल रहलै इतना पढ़ल लिखल ऊहे टेस्ट लेबैत रहलै कोन आके एमे पढ़तै कोन न पढ़तै गेटे पर से बेलगा दैत रहलै अच्छा अच्छा आदमी के लेकिन ई यूनिवर्सिटी के बख्तियार खिलजी बर्बाद कर ऊँ हँ बख्तियार खिलजी जला देले रहलै छओ महीना तक ई यूनिवर्सिटी जलल रहलै हँ छओ महीना जलल रहलै सब पुष्तकालय मे एतना किताब रहलै की सब जल गेलै पूरा यूनिवर्सिटी बर्बाद कऽ देलकै बख्तियार खिलजी मुगल हँ जान बुझ के जियान कऽ देले हँ एतना पुस्तक जादे रहलै की भारत के वेद पुराण पुराना तरीका के पढ़ाबे लिखे के तरीका सब रहलै हँ सबके जरा देलै हँ हँ मदद मिलतियै ठीक है तऽ अहाँ मिलु हम और बतायब